किसान अधिकतर मुख्य फ़सलें उगाण जानी जिनको किसान पसंद करता है वो रबी की फ़सल गेहूँ है क्योंकि इस टेम लोग अच्छे तरीके से खेतों की देखभाल करते हैं और यह सर्दी में बोई जाती है और दूसरे नंबर पर बाजरा लोग बाजरे को भी पसंद करते हैं बाजरे में पकने में दो महीने लगते हैं और गेहूँ पकने में छ महीने लगते हैं और अधिकतर किसान इन दोनों फ़सलों को बोता है गेहूँ राबी की फ़सल है और बाजरा खरीफ़ की फ़सल है और किसान इनको बोकर अपना गुज़ारा करता है और यह फ़सल उन्हें उगाना पसंद करता है